कोर्सीस आमगे दक्षिण गोंया आमगे सावथ गोवा मेळटात ते आर्ट्स सायन्स कॉमर्स आनी वोकेशनल्स हांकां बी ए बी एस सी बी कॉम बी सी ए बी बी ए बी एच एम हे आमगे जॅनरल आमगे कॉमन अशें जे चल ते आमकां मेळटाय मोश्ट भुरगीं वोयताय तीं इवन दुसऱ्या कोर्सीसां वयताय मागीर वोकेशनल को हतून आमकां मेळटा ट्युरिजम हॉस्पिटेलिटी बेकरी मॅनेजमंट कंप्युटर कोर्सीस हें सगलें आमकां वोकेशनल स्ट्रीमा आमगे कॉलेजीस दक्षिण गोंयच्यो कॉलेजीस आमकां दिताय मागीर आमकां मेळटा डी एल इ डी बी डी बी एड जे आमचें शिक्षक जावपाचें एड्युकेशन आसा तें आमकां मेळटा मागीर आमकां थोड्यो सर्टिफिकेट कोर्सीस थोड्यो कॉलेजीस दिताय लायक कंम्प्युटर कोर्स कोरपाचो मागीर हेल्थ फिल्डा नर्सींग कोर्स आसताय चोय ते मागीर टेलरींग एसो थोडे कोर्सीस आमकां सर्टिफिकेट कोर्सीस थोड्यो कॉलेजीस आमक दिताय दुसरें म्हणल्यार आमगे इंजिनियरींग सावत गोवा दक्षिण गोंय आमकां मेळटा बऱ्यो कॉलेजीस इंजिनियरींगाच्यो तेज भायर आनी माश्यां मुखार गेलो जाल्यार नॉर्थ गोवा उत्तर गोंयांत आमकां मॅडिकल फिल्डान जी एम सी आसा दुसरे कॉलेज आमची गवमेंट कॉलेजीस जायत्यो गव्हमेंट कॉलेजीस आमकां मेळटाय प्रोफेशनल कॉलेजीस आहाय फर्मासी ह्य सोगल्यो कॉलेजीस मेळटाय मागीर आमची गोवा युनिवर्सिटी तितून जायती आमची भुरगीं प्लस आमची भायलीं बीन भायल्या गांवचीं बी येताय मागीर आमचे दुसरें क्वेशन आसा तें एडुकेशन्च भुरग्यां मुखाल्ले मुखाल्लें शिकोप करता जाल्या भायर वचपा जाता जाव जायें काय म्हण विचारलां फकत तुका आतां स्पेशलायजेशन खंयच्या सब्जेक्टान करत जाल्यार भायर वचपा पडटा नाजाल्यार जॅनरल कोर्सीस आमगे गोंया फुल्ली आसाय सावथ गोवा सांगिल्लें जाल्यार आमगे दक्षिण गोंयचें जनरल कोर्सिसां फुल्ली आमकां मेळटा